हलो

हाँ आप कहाँ से आए हैं दिल्ली से यहाँ पर जाना कहाँ है आपको कहाँ कहाँ घूमना है अरे तो कहाँ घूमना है जो मुरलीगंज मीरगंज ऐसे जैसे यहाँ हो गया मधेपुरा इस जगह सब अच्छा जगह है घूमने वाला भी अच्छा है अच्छा कहाँ ये हाँ ये सब है मॉल भी है घूमने वाला पारक भी है बहुत अच्छा जगह है यहाँ सब चीज मिलता है खाने से ले कर रहने का और मतलब सारा व्यवस्था अच्छा है जैसे कि मुरलीगंज में पारक भी अच्छा है वहाँ मतलब रहने के लिए मतलब बहुत अच्छा जगह है हाँ ते फिरते हैं जैसे शाम को घर वापस आते हैं यहाँ का मक्का बहुत मशहूर है

मधेपुरा में कौन सा जगह जी मधेपुरा में कौन सा जगह आपको घूमना है कौन सा जगह वहाँ खेल का मैदान भी बहुत अच्छा अच्छा है बच्चे लोग बहुत लोग सारा दिन मनोरंजन में कोई कमी न होता कै ठो सिनेमा घर है मतलब सारे चीज बरा बड़ा मॉल सभी है आपका इच्छा जो होगा वो खरीद सकते हैं आपको खाने पीने का रहने का सारा चीज का व्यवस्था अलग

आप कै दिन हाँ तो कितना रोज रहिएगा आप

अच्छा ठीक है आइए आपको हम पूरा घूमा देंगे